अगर गल्ल करचै हून प्हाडे़ं दी ते में तुसेंगी हून इक इक एक्सपीरियंस जेहड़ा पचैंरी बारे च सनान लगी ही पचैंरी जिद्धर हून अगर आक्खी सकने उद्धर इक बड़ा सोहना जेहा कैफे बनी गेदा हून आक्खी सकने अस टूरिस्ट आस्तै बड़ी प्यारी जगह बनी दी ऐ उस जगह दा नां रक्खे दा जंगल गली ते जिस बेल्लै अस जगंल गली आस्तै निकले ते मौसम ठीक ठाक हा असें सोचेआ चलो अज्ज जंगल गली जन्नेआं थोहड़ी ठंडी हवा जेहड़ी ऐ ओह लैन्ने आं केह् ठंडी हवा लेनी ही जिसले घरो निकले ते गर्मी बड़ी ही जियां जिया जम्मू तू टप्पेआ असें टिक्करी टिक्करी ओह् प्हाड़ चढ़ना हा टिक्करी शुरु होई निक्की निक्की बर्खा निक्की निक्की मींह् जेहड़ा ओह् पौना शुरु होई गेआ ओह् पौंदा पौंदा इन्ना बधी गेआ कि उप्पर चढ़दे चढ़दे स्हानू इन्नियां मुश्कलां आइयां कुते स्लिप लग्गा दी कोई प्हाडे़ं थल्ले इयां स्लिप करियै डिग्गा दा पर ओह् जेहड़ा ऐक्सपिरियंस हा ना बरखे आहला ओह् कुछ बक्खरा गै हा फिर जियां अस उप्पर प्हाड़ उप्पर पुज्जे ते ठंड बड़ी लग्गन लगी पेई फिर असें जल्दी जल्दी कंबल लैते चाह् पीती और जेहड़ा चाह् दा उत्थै ऐक्सपिरियसं हा ओह् मजा ही आई गेआ तुस अगर कुतै प्हाडे़ं आहले लाकै जाओ ना ते इक दम बर्खा पेई जा ना ओह् ऐक्सपिरियंस गै बक्खरा होंदा ते कन्ऩी जेहडी मिट्टी दी खुश्बू आंदी ना उत्थू ओह् इन्नी प्यारी खुश्बू होंदी ना उसी मतलब इयां मन करदा मिट्टी गै खाई लैचै इन्नी सोहनी खुश्बू होंदी क्योंकि ओह् जेहड़ी बर्खा दी जेहड़ी प्यूर मिट्टी दी खश्बो है ना ओह् तुसें प्हाडे़ं च गै जाइयै आई सकदी ते उस मिट्टी दी खशबू कन्नै ना तुस इयां मोहित होई जन्ने ओहदे बाद तुसेगी सनाने ओहदे बाद ट्रैक चढ़दे गै चढदे गै फिर थोह्डे़ जियां उप्पर टैंट पुज्जे ते टेंटे इयां हवा कन्नै उड्डा दा हे उस दिन राती अस गेस्ट हाउस च रेह् क्योकि बर्खा बड़ी तेज ही ते उप्परा प्हाड़ उप्पर बर्खा तेज होना मतलब कि ठंड गी डबल करना ओह् इन्नी ठंड बधी इन्नी ठंड बधी कि अस फिर राती कबंल मोटा कवंल लेइयै सौना पेआ ते इयां जियां अस दोस्त गेदे हे अस इयां इक दुऐ गी चमकियै सुत्ते राती दुऐ दिन जियां उट्ठे बर्खा बदल लग्गे दा हा फिर बी असें ट्रैक जेहड़ा शुरु कीता जियां असें ट्रैक शुरु कीता ते जगह जगह उप्पर मतलब निक्की निक्की ओस दी जियां बूंदां पेदी ही ना ओह् प्हाड़ दी खूबसूरती गी इन्ना ज्यादा इयां ओह् करा दी ही ना मतलब आक्खदे ना जिसी इंगलिश च अस आक्खी सकने करा दी ही ओहदे बाद उंहे प्हाडे कन्ने प्हाडे़ं कन्नै ओह् जेहा हिरख होआ ना उत्थै जाइयै के मन कीता कि दवारा बी जाहचै पर उऐ कि शैहरे दे लोक जेहडे़ ना ओह् प्हाडे़ घट्ट गै रेही सकदे ना क्योंकि स्हानू चाहिदा फोन इंटरनेट दूआ त्रीआ अलड फलड एह् सब चीजां है नी ते फिर होआ के अस उत्थै पुज्जे प्हाडे़ं उप्पर इक ते शांति बड़ी मिलदी क्योंकि प्हाडे़ उप्पर शोर शरावा नेईं होंदा लोक उत्थै दे बडे़ सिंपल लाइफ स्टाइल कन्नै जींदे न ते ओह् सिंपल लाइफ स्टाइल दे कन्नै जीन कन्नै केह् होंदा कि थुआढ़े मन दी जेहड़ी शांति ऐ ओह् मेनटेन रौंह्दी उत्थै जिय़ां प्हाड़ उप्पर चढ़दे गै चढ़दे गै ट्रैकिंग दा ऐक्सपिरियंस बड़ा अच्छा ऐ टिक्करी दा तुस जंगल गली दा जेहड़ा ट्रैक ऐ ओह् शुरु करने होन्ने ते ओह् ट्रैक जेहड़ा चढ़दे चढ़दे जिसले प्हाड़ तुस चढ़ने होन्ने तुसे ना त्रै चीजां जेहडियां ना ओह् अपनी तरफ अटरेक्ट करने आहलियां ना इक जेहड़ी उत्थे दी ठंडी हवा ओह् दूआ उत्थै जेहड़ी जिन्नी बी तुसें जिन्ने बी बूहटे लब्भने जिन्ना बी कुछ लब्भना ओह् दिक्खी ना तुसें इयां मतलब एक्साइटमेंट जेहड़ी ओह् डबल होनी क्योकि जियां जियां तुस प्हाड़ चढ़दे जाह्गे उआं उआं थुआढ़े ना अलग अळग एक्सपिरियस जेहडे़ तुसें नोटिस करने ओहदे बाद जंगल गली दा प्हाडे़ं बिच इक बड़ा प्यारा उनें स्बिमिंग पूल बनाएदा ओहदे बिच गर्म पानी होंदा तुस उस गर्म पानी च इक बारी चली जागे ना मन गै नेई करना बाहर आने दा मतलब तुसें उस पानी अंदर जाइयै इयां फील होना जियां थुआढ़े सारे जोडे़ं गी दर्द जेहड़ी ऐ ओह् खत्म होन लगी ऐ जम्मू च ना बडे़ ज्यादा आक्खी सकने हा तुस ट्रैकिंग जेहड़ा सिस्टम ऐ ओह् बडे़ ज्यादा अच्छे ना ते जम्मू दे जेहडे़ प्हाड़ ना उंदे बिच तुस दिक्खी सकने कि मतलब चढ़दे चढ़दे ना तुसें हर स्टाप उप्पर इक बक्खरा जेहड़ा एक्सपिरियंस ऐ ओह् होने आहला ऐ उस बक्खरे ऐक्सपिरियंस कन्नै केह् होना कि तुसेंगी बाह्रे दी टैंशन सब किश दूर होना उऐ ओहदे कन्नै कि इक और एक्सपिरियंस साढ़ा ऐ ओह् ऐ के्ह् आक्खदे ना उसी माता बैष्णो देवी दा माता बैष्णो देवी दे प्हाड़ जिसले तुसे चढ़ने ना ओए होए ओह् भक्ति तू लीन लोक जेहडे़ पता नेईं कुत्थे कुत्थे दा आए दे होंदे ना ओह् जय माता दे नारा लाई लाई उप्पर तक पुज्जी बी जंदे ते थकावट बी जेहड़ी ऐ नेई होंदी थकावट कुस बेल्लै होंदी जिसले तक घर पुज्जने तुस सोची सकने जम्मू कश्मीर दे जेहडे ट्रैक दे सिस्टम ना अस इसी ट्रैकिंग नेईं आक्खी सकने अस इसी सफर आक्खने क्योकि एह् जेहड़ा सफर ऐ आक्खदे ना ट्रैक जेहड़ा होंदा ओह् खत्म होंदा लेकिन जेहड़ा साढ़ा सफर ऐ ओह् चलदा रौंहंदा ते एह् सफर दी बजह कन्नै केह् होंदा असें नमें नमें एक्सपिरियंस जेहड़ा ऐ ओह् करना पोंदी ना ते अस आपें लोकें गी सारे जम्मू आहले लोक साढ़े आखदे कि हां भाई इक बारी जम्मू ते अवो तुसेंगी पता चलग इत्थे दी खूवसूरती के है इत्थे दे ट्रैक कनेह् न इत्थे दे ट्रैक कि मतलब ना पक्का ज्यादा कीते दा ना कुछ क्योकि जेहड़ा कच्ची मिट्टी उप्पर चलने दा जेहड़ा ऐक्सपिरिंयस ऐ ओह् बड़ा स्हेई ऐ अगर तुसें उस क्चची मिट्टी गी जगह अगर पक्के ट्रैक दित्ते जान ना तुसे चली चली ऐ बोर होई जाना लैकिन अगर तुसें कच्ची मिटी उप्पर चलने ना उत्थे फिर जेहड़ी बर्खा पेदी होग उत्थै दी बरखे दी खश्बू ओहदे बाद केह् आक्खदे ना उसी जेहडे़ मतलब जेहडियां जोडे़ं गी पीड़ां होदिया ना मिट्टी उप्पर ओहदे उप्पर चढि़यै सीमेंट उप्पर चढि़यै जोडे़ं गी पीड़ां मुक्की जानिया जानी कि ट्रैक करने दे फायदे गै बडे़ न और जेहड़ा साढ़ा एक्सपिरियस रौहंदा ना ट्रैक करने दा ओह् बड़ा अच्छा होंदा ते चलो अस फिर जम्मू च रौहने हा क्योकि सानू ी ज्यादा प्हाड चढने दी आदत नेई ऐ जिसले अस पह्डी लेको गी दिक्खने ना कि कियां थर थर करियै प्हाड चढी गै इयां पुरा मतलब जियां अस पोडिया चढने होने ना उआं ओह् प्हाड चढी जंदे ना ते ओह् चीजां दिक्खी ना मन गी इयां सकूल लभदा कि हा बाई एह् लाइफ स्टाइल बी जेहडा ऐ एह् लोक इद्धर अडापट करिये हून बी बैठे दे ना ते जम्मू कशमीर जिन्ने बी लोक आंदे ना ओह् सब तू ज्यादा ना ट्रैक करने दा बड़ा सोचदे ना क्योकि प्हाड़ उत्थै बी कुसै गी लभदे है नी हैन ते इत्थे दे जोहडे़ प्हाड़ ना उंदी खूबसूरती गै बक्खरी ऐ ते जेहड़ा साढ़ा ट्रैक दा ऐक्सपिरिंयस ऐ ओह् इयो है कि जाना ते ठंडी हवा दा जेहड़ा एक्सपिरिंयस ऐ ओह् लेना त तुस इत्थै जून जलाई म्हीने बी जागे नेई ट्रैक उप्पर तुसे तां बी ठंडी ठंडी हवा लब्भनी मतलब इन्नी धुप्प इत्थै जम्मू लब्भनी ना फिर ट्रैक उप्पर तुसें उन्नी गै ठंडी हवा लब्भनी होई गल्ल ऐ मतलब अस जंगल गली गेदे हे उस टाइम पर बी मतलब इत्थै गर्मी ही जियां उत्थै पुज्जे उमा बी ठंड पेई ओहदे बाद जियां स्बिमिंग पूल दे अंदर गर्म गर्म पानी अंदर इयां डुबकी मारी इयां लग्गेआ कि जियां स्बर्ग पुज्जी गेदे ते अगर जींदे जी स्बर्ग जाना ते इक बारी पहाडे़ं दा ट्रैक जेहड़ा ऐ ओह् जरुर करो और इंहे प्हाडे दे ट्रैक कन्ने के होंदा थुआडा अपना जेहडा आक्खदे ना जेहडा सेल्फ कान्फीडैंस ओह् बधदा थुआढ़े अंदर दी जेहडे़ जोडे़ पीड़ां ओह् घटदी ना थोह्ड़ी एक्सरसाइज होंदी ना एह् सब चीजां जेहड़ी ना ओह् ट्रैक कन्नै आंदी ना और साढ़ा अगर आक्खी सकने साढ़ा बेड ऐक्सपिरिंयंस ते अस उसी बेड ऐक्सपिरिंयस नेई आक्खी सकने क्योकि बेड बेदर कन्नै जेहड़ा एक्सपिरिंयस है ना ओह् कुछ होर ही बनी जंदा ओह् आक्खी सकने हा तुस गी ओह् एडवेंचर होई जदां ते उस अडवेंचर कन्ने ना आए हाए मजा आई जंदा ते इक वारी तुस वी ना जरुर इक वारी बरखे च ट्रैक करेओ इना मझा आना ना